दिक्खो अस गौवें गी सै'ल्ला घाऽ इस कारण पाने कि ओह् शैल रौहंदे ते दोद्ध शैल दिंदे तगड़े रौहंदे कन्नै जेह्ड़े घर रौह्ने आह्ले डंगर सु'क्का खाने आह्ले डंगर उं'दी सेह्त शैल निं होंदी जेह्ड़े साढ़े इत्थें खेत्तरें ई डंगर चरा दे उं'दी सेह्त शैल इ'यां फिट रौहंदी ओह् तगड़े रौहंदे उं'दा शरीर इ'यां शैल होंदा दोद्ध शैल ओह् जेह्ड़े दूआ घाऽ खाने आह्ले जैहरीले घाऽ जेह्ड़े बगैर सु'क्के साक्के खाने आह्ले उ'नें ई उं'दा कोई नेईं दुद्ध शैल होंदा नेईं किश होर इ'यां गै होंदे ओह् इ'यां गै बमार गै रौहंदे नेईं ओह् धोप्प झेली सकदे नेईं किश जेह्ड़ियां गौआं एह् दोद्ध बी शैल दिंदियां कन्नै असें हिंदु धर्म च इ'नें ई मनन्ने होने शैल दोद्ध दोद्ध बी शैल दिंदियां कन्नै असें इ'नें ई मनन्ने होने ताजा दोद्ध होंदा दमाग तेज करदा इं'दा दोद्ध गौएं दा होर सै'ल्ला घाऽ इस लिये पाने अस कि शैल तगड़े रौह्न ते कन्नै तगड़े रौह्न कन्नै इं'दी दिमाग तेज रोहे कन्नै दोद्ध शैल होऐ साढ़ा जेह्ड़ा साढ़ा दोद्ध पियै अस साढ़ा शरीर बी तगड़ा होइया साढ़ा दमाग बी तगड़ा होइया दमाग तगड़ा होंदा उं'दे कन्नै साढ़ा दोद्ध अस घरै दे दुद्धै कन्नै बड़ा कुछ करी सकने गौआं दे दुद्धै कन्नै जि'न्ना अस घाऽ पागे जि'न्ना अस बरसांती घाऽ पागे उ'न्ना गै उ'न्ना शैल तगड़े होना बरसांती टैम जि'न्ना अस घाऽ पागे उ'न्ना शैल तगड़े होना उ'नें गौआ ने होर जि'न्ना घाऽ पाई लैगे उ'न्ने तगड़े होइयै उ'नें शैल दोद्ध देना शैल दोद्ध देइयै दोद्ध देना उ'नें अस घरा दे उं'दे दुद्धे दी कोई बी चीज बनाई सकने अस घरा दी जि'यां समझी लैओ की तुस पनीर खन्ने होने ओह् साढ़े गौआ दे दुद्धै दा होंदा घर होर बर्फी लाई लैओ होर कोई बी मिठाई लाई लैओ जो बी खाना खूना ओह् इत्थें अस घर गै खन्ने होने अपना बनाइयै अस एह् हट्टी हुट्टी परा निं लैने होने क्योंकि एह् एह् बड़ा गंदा माल होंदा पता निं केह्ड़े केह्ड़े जैहर होंदे पाए दे हट्टिये आह्लें अस शैल घरा खन्ने होने चीज गौऐ दे दुद्धै तां में आखना की सारे शैल घाऽ पाओ दवाइयें आह्ला ओह् निं पाओ दवाई आह्ला दवाई आह्ला घाऽ निं पा रो क्योंकि जि'न्ना हरा घाऽ चारगे इ'न्ना शैल रौह्ना कन्नै इं'दा जेह्ड़ा मुंह कन्नै ओह् बी चलदा कन्नै बाह्र बंदा बाह्र डंगर डुंगर चरन ते थोह्ड़ी हवा हुवा लगदी शैल रौहंदे तगड़े रौहंदे शरीरा शैल रौहंदे उं'दा पूरा शैल फिट रौहंदे न ते जे इ'यां अंदर बज्जे दे रौह्न गूत्तर गत्तर करदे रौह्न उत्थें इ'यां गै होंदा बमार होई जंदे इक थाह्र डंगर ब'न्नना होऐ तुस आपूं गै समझी लैओ अस जे इक थाह्र रौह्चे ते बमार होई जन्ने अस ते तां गै में आखना गौऐं गी डंगर शैल घाऽ चारना बगैर हेलै आह्ला घाऽ चारना हेलै आह्ला घाऽ निं चारना बगैर हैल आह्ला घाऽ चारना शैल दोद्ध देग शैल दमाग साढ़ा तेज होग तगड़ा होर अस फिट रौह्गे तगड़े रौह्गे अस सानूं कोई टेंशन निं होग घर अस अपने कोई बी मठाई बनाइयै खाई सकने सब्जी खाई सकने पनीर खाई सकने बर्फी खाई सकने होर बड़ा किश होंदा तुस समझी सकने तुस साढ़े अपने डोगरे बंदे ओ तुस ते समझी गै सकने दिक्खो हून मेरे लागै इक गौऽ ऐ चरा दी एह्बी दिक्खो आं कि'यां ऐ चुग्गा दी दिक्खो पैह्ले इ'नें बड्डलै बड्डलै चर लैना इ'नें बड्डलै ते हून जि'यां धोप होंदी जि'यां धोप होंदी इ'यां इ'नें थोड़ा घट्ट घट्ट चरना छमांऽ बेही जाना इ'नें इत्थें बड़ा दा बूह्टा ऐ उत्थें बेहिये थल्लै बेहिये लाई लैओ बड़ा दा बूह्टा थल्लै बेहिये दे हून इत्थें इ'नें शैल चरा दे हून बड़ै दे थल्लै हून दपैह्र होइये दी इस बेल्लै इस बेल्लै इ'नें थल्लै बेही जाना जेल्लै थोह्ड़ी धोप घट्टनी तां इ'नें फ्ही चरन लगी पौना इ'नें चरन लगी पौना फ्ही इ'ने शैल पानी पूनी पीना गौऐं सै'ल्ला घाऽ चरियै सै'ल्ला घाऽ बरसांती दे दिनें बड़ा होंदा बरसांती दे दिनें सै'ल्ला घाऽ अस तां पाने कि जे जे अस बरसांतियें दे दिनें च इक म्हीना सै'ल्ला घाऽ चारी ओड़चै गौआ ई जां कोई बी पशु ऐ उसी अस सै'ल्ला घाऽ चारी औचे ते ओह्दी सेह्त ऐ ना जेह्ड़ी सेह्त ऐ ना ओह् इ'न्नी तगड़ी होई जंदी ना कि तुस गल्ल निं पुच्छो गल्ल निं पुच्छो की ओह् इ'न्नी सेह्त तगड़ी होई जंदी की पूरे साल पूरे साल लंघी जाह्ग उस सेह्त कन्नै भामें पूरे साल घट्ट घाऽ मिलग उसी पर जे बरसांती असें शैल इक डेढ म्हीना घाऽ चारी उड़े दा होग उसी ते उसी पूरी साल टेंशन निं होनी कोई घाऽ दी शैल घाऽ चरग कोई टेंशन निं होनी इस कारण आखना कि गौआ ई दो टैम पानी पलैना चाहिदा जि'यां बड्डलै अस बाहर कड्ढने जि'यां में हून लेई जा ना चारन आना पैह्लें में पानी पलैना लाई लैओ तुकी में अट्ठ बेऽ कड्ढना होना डंगर अट्ठ बेऽ में डंगर कड्ढना होना की चारने ई लै औना होना घरा में पैह्ले पानी पलैना होना इ'नें ई पानी पलाइयै फ्ही इ'नें ई में घाऽ चराना फ्ही में इक बारी इ'नें ई गरमियें दे दिनें इक बारी शामीं पलैना फ्ही नोआलनियां गौआं नोआली नुउलियै इ'ने ई शैल ऐसी गल्ल निं की छड़ा बाहर गै चारना चारना गौऐं ई सै'ल्ला घाऽ घर बी चारना में इ'नें ई शैल दाला दूला खल खुल शैल पाइयै बंडा बुंडा करियै ते एह् गौऐं ई सै'ल्ला घाऽ चारना ते इं'दा दमाग बड़ा तेज होना इस सै'ल्ले घाऽ कन्नै सै'ल्ले घाऽ कन्नै दमाग इस कारण तेज होना की एह्

ओह् निं करी सकदा जो सै'ल्ला घाऽ कम्म करदा ऐ ओह् भोऽ कम्म निं करी सकदा क्योंकि उं'दा दमाग बड़ा तेज होंदा दमाग इ'न्ना तेज होई जंदा कि तुस ओह् समझी निं सकने की बड़े गौआ दा दिक्खो दमाग तेज होई जंदा उं'दी सेह्त फिट सेह्त शैल रौह्नी तगड़े रौह्ना उ'नें कोई लैन बी औग बेचनी होऐ दिक्खे सेह्त पैसे बी शैल थ्होंदे सै'ल्ला घाऽ दा बड़ी अच्छी चीज ऐ सै'ल्ला घाऽ ते अज्ज कल ते ओह् सै'ल्ला घाऽ मिलदा बी ऐनी ऐ तुस समझी सकने मेरे भ्राऽ गी अज्ज कल सै'ल्ला घाऽ नेईं मिलदा की शैल अपने खेत्तर निं देने गुज्जरें गाज्जरें ई जेह्ड़े गुज्जर गाज्जर न शैल सै'ल्ला घाऽ पाना अपना गौऐं ई चारना सै'ल्ला घाऽ होर शैल कुदरियै पाना बंडा बुंडा करियै होर शैल घाऽ पाना